गेम्स स्पोर्ट्स म्हटल्यार आमच्या लायफान असो एक रोल प्ले करता की आमची बॉडी हेल्थ आमची हेल्थ बेनिफिट्स आमची मॅटल हेल्थ सारकी स्टेबल दवरता फिटनस बी आनी आमीच आमी आतां खेळटा क्रिकेट बी आमची आमी आतां फुडें सरतात आमकां दर सर आतां प्रॅक्टीस घेता तिनांक स्टार्ट करता सातांक सोंपयता आमक तितून रनींग आसता स्ट्रेचींग आसता तितून आमची बॉडीची हेल्थ सारकी उरता तितून आमकां कॅच योवंक शकना खेळटा बट धांवता नदी कोणा कोणाक कॅच येता तशें येला आतां फुडें टॉन्मॅट्स टॉन्मॅसट्स डिफरंट डिफरंट स्कूलसांनी वयता डिफरंट डिफरंट प्लेस वता आता किदें शिकंक मेळटा प्लस आमकां मेळटा मातशें दुसरो प्लेयर कसो खेळटा आमकां कळटा आपले कितें मिस्टेक आपूण कितें कमी पडता आपणाक अशें इनक्रीज करचें पडटा आपणाक अशें आनी ट्रेनींग करून आपण फुडें करचें पडटा कशीं बॉलींग घालप कशी बॅटींग करप कशीें फिल्डींग कशे कशे फुडें सरप तेचे आसता प्लस ते एनवायरमेंट कळटा आमकां वेदर बरो आसा तसो वारो येय जाल्या बॉल वाटेन वयतलो तसो वयतलो तसो आमकां एनवायरॉमेंटान कळटा आनी फुडें आमकां तं एन्जॉयमेंट कळटा कशें खेळप आसता कशे मजा मारपाची आसता खेळटाना बसून अशे एक एक्टिविटीज आसताना आमकां खेळटाना मदी मदीं ती एक जाता प्लस फ्रेंड्शीप वाडटा आमची दुसरो आसा तो बारी गेलो समज आनी दुसरो कोण प्लेयर गावलो थंय फुडें नांव वाडटा हां बाबा असो प्लेयर खेळटा एकटो भुरगो आमचें नांव वाडटा आमचे पेरंट्सांचें नांव वाडटा आमचें गांवाचें नांव हाडटा कळटा हांव गांवांतून येला एका फुडें काडूंक जाय एकटो असो कोण आहा गांवांतलो तेज चड कोण तेका फाटी ना फुडें सरपाक आमी तेका फुडें काडूं शकता फुडें सरपा खातीर प्लस आनी खूब बेनिफिट्स अशे आमकां मेळटात बरोवपा खातीर शिकपा खातीर आमी आमची कशी लायफ हें केला आमी आतां फुडें बरे खेळ हे शिकले बरें खेळोन खेळ फुडे पावले नॅशनलाक बी खेळ्ळे बरे इंटरनेशनला खेळ्ळे सांगोंक मेळटा गावासून बी असो कोण येला जाल्यार तसो प्लेयर खूब जेस्वाल बी तशे एक्जांपल तशे खूब खातीर आनी प्लस आमकां लायफ एक्सपियंस मेळटा कशें किते खेळटा प्लस आनी आमचें पॅशन दुसरे कोण आमचे कडसून इंस्पिरेशन मेळटा आमी आतां फुडें सल्ले गांवांतून बी आनी आमचे कडसून कोण गांवले भुरगे आसा तांकां इंस्पिरेशन आसा आमचो गांवातलो भुरगो असो आसा तो आतां वयर सरला तेची सुद्दाक आमचे बसनू जाल्ली कठीण सारकी आनी तो फुडे बाबा वयर सरलो खेळोन खेळोन शिकोन शिकोन खूब जाणें तांकां हेल्प केली शिकपाक विकपाक आमचे कितें मिस्टेक्स विस्तेक कितें चुकले आमी मागीर ट्रेनींग करून ते गॅप अप करता किदें चुकलें जाल्यार आमचें आनी आमचें कितें कितेें फुडें कोणाक हेल्प बी जाय पडटा ते आमी हेल्प करू शकता आतां आमच्या गांवासून कोण वयर येवं सोदता म्हाज्या भशेन क्रिकेटर जावंक सोदता गांवासून येवन आमी तेका हेल्प करूं शकता ताका सांगूं शकता कशें कशें वयर सरप आसता आनी कोण कोण अशे खूब जाण लोकां आसता जे स्पोर्टसाक ते आपूण तांकां आवड आसता पूण तेका सरोन सरोना वयर म्हणून ते तुमकां हेल्प करूं शकतात तेमकां हेल्प केले काय आमी आमी फुडें वयता आनी आनी फुडें फुडें खूब अशे आमकां खूब हे गावतात टास्क् आसतात कंप्लीट करपाचे बी तितून आमी टास्क कंप्लीट केलेर आमकां तितून दुसरे हितून दुसरे टिमीन बी घेवं शकता आमकां बेनफिट् खूब गावले आमकां पयशे गावतात आमकां दुसरे रोल्स कल्ले कल्ले आसा ते प्ले करून गावता आमकां प्लस नॅशनल्जांक बी खेळपाक गेलें नॅशनल बरी आसता फिटनस बिटनस सगळे आनी फूल टोर्नामेंटाक बी गेल्यां टोर्नामेंटाचान नांवा हाडटात हा असो हो भुरगो खेळटा हो हेचें नांव बी खूब किदें किदें आसात आनी नॅशनल जाता नॅशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जाता आमकां कसो खेळपाचो तितून आमी कमी पडटा तितून फुडें वाडपाचो म्हण फडें आपण तशें तेंच्यानी घेवंक परतून खेळपाक एक गेमान लॉस पडलो तशें जायना आनी आमी आतां खंय गेम एक हरल्ले हल्ले म्हणून आमी फटी सरोक जायना की बाबा एक गेम हरलो म्हण कमी पडलो तेतून आमी गॅप अप करूंक जायंयून आमी मिस्टेक जाली म्हाजी हांव फाटी कित्याक सरलो आनी प्लस हांव आतां हांव पसून क्रिकेट खेळटा हांव धाकटो आस पसून एक मोटीवेशन आसलो म्हाजो म्हाजो भैया तो सुद्दा ते नॅशनलाक खेळोन येयला सो हांवें तेज्या कडसून इंस्पिरेशन घेतला मोटिशन घेतला की हां बाबा तो ताचो पांय सुदा मातसो हें जाल्लो मस्सो धाकटो आहलो पांय तेजो म्हण तेणी चेक केलें म्हण तो फटी सरो ना तोसो धाकट धाकट गांवांनी बी असो धाकट टोनर्मटांनी वचपाक लागलो म्हूण हांवे मागीर क्रिकेट स्टार्ट केली खेळपाक स्कूलान प्रक्टीसेक वयतालो सारा वांगडा बी सान सांगलें अशें अशें एक्सपिरियंस आसता फुडें तुमी एक्सपीरियंस घेवपाक सरान मागी टर्नामेंट्स दवरले गेम्स दवरले डिफरंट डिफरंट मागीर जी सी ए एन बी सिलेक्शन आसता गोवाचे हातून मागीर तितून एप्लाय करपाचे तितून खेळपाचे तितून खेळळे काय मागीर कशे फुडें सोरपाचें आनी प्लस कशे जाता आमचे तो एक्सपिरियंस आमचो आहा आमी आतां खेळटात इंजरी बी जाली जाल्या इंजरी रोकडी खेळप कशी करप फाटीं सरप ना केन्ना तशें एक गेम आसली म्हणू फाटी सरप ना एक गेम आपण हरलो फुडें आपण जावचे ना पूण फुडे ते त्रास काडप आनी फुडें वचप आमकां हें जाल्या ही मिस्टेक परतून जावची न मागी फुडें वचप आमी फुडे गेले आमी कळटा कशी आपले मिस्टेक गॅप अप केला आमचे फुडे कोणाक आमी इंस्परेशन पडलो तर तुजी हे फुडे फुडे कसो गेलो फुडे गेलो बाबा तशें आता मागीर आनी पोवंक गेले म्हटल्यार खूब गांवांतली लोकां आसा ती तेंकां खेळपाची आवड आसा पूणं खेळंक मेळना तशे खातीर आमी हेल्प करूं शकता फुडें फुडें वचपा खातीर